बागवानी तऽ मुख्यतः हम आइसँ लमसममे एक महिना पहिले बाड़ी कऽ कोरबाए कऽ ओकरा जोतेलहुँ बढ़िआँसँ आरि धूर बान्हिकऽ ओहिमे भिन्डी रोपलहुँ भिन्डी रोपलाके बाद जे छै से ओहिमे पानि देलहुँ खाद्य देलहुँ लमसममे एक डेढ महिना पहिलुका बात छियै ताहिके बादमे पानि तानि देलियै तऽ फूल बाती अभी पकड़ने छै आ सङ्गमे अभी बरसा भेलए तऽ दू तीन दिनसँ पानिओ सब नहि दए रहल छियै लेकिन भिन्डी जे छै से ओ फड़ि रहल यऽ सङ्ग सङ्ग झिन्गा झिन्गनी सेहो रोपने छी ओहो बागवानी जे यऽ से ओहोमे सजमनि सब फड़ि रहल यऽ झिन्गा झिन्गनी सेहो फड़ैया टमाटर से रोपने छी टमाटरो फड़ि रहल यऽ हरा मिरचाइके पौधा से रोपने छी ओहो फड़ि रहल यऽ लाल साग सब से बागवानीमे जोड़ि देने छी तऽ लाल साग सब से उपजैया तऽ अपन घर गृहस्ठक साग सब्जी ओहिसँ निकलि जाय छै तऽ इएह लमसममे एक डेढ़ महिना पहिले हम ई सब किछु लगेलियै रहऽ तऽ अभी जे छै से पूरा लत्ती सब ओकर फैल गेलैया आ पूरा टाट फरक सब पर फैलल छै आ फड़ि भी रहल छै बहुत बढ़िआसँ बाँकि ओहिमे अभी मेहनतो नहि छै चुँकि अभी पानिओ सब नहि देबऽ पड़ि रहल छै जादा चुँकि अभी बारिशके समय छै तऽ ओहिमे पानियो सब नहि दए रहल छियै टाइमली लेकिन ओ फड़ि रहल छै ठीकठाक